मां इंस्टाग्राम हलाईंदी आहियां मूंखे इंस्टाग्राम हलाइणु ॾाढो सुठो लॻंदो आहे इन में जेके रील्स ईंदा आहिनि उहे ॾाढा वणंदा आहिनि उन में असांजे राधा स्वामी बाबा जीअं जा सुवाल जवाब ईंदा आहिनि सतसंग ईंदा आहिनि शब्द ईंदा आहिनि उहे ॿुधी मन खे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ऐं उन में अलॻि अलॻि प्रकार जा आइटम ईंदा आहिनि उहे आइटम ॾिसी ॾिसी करे मां घर में ठाहींदी आहियां घर में महिमान इनी ई ईंदा आहिनि त उहे मां आइटम ठाहींदी आहियां जीअं की दही वड़ा थी विया पनीर जी भाॼी थी वई पुलाउ थी विया पकौड़ा कट कटेरे जी सब्जी थी वई अहिड़ा अहिड़ा सभु आइटम आहिनि उहे ॾिसी ॾिसी मां ठाहींदी आहियां ऐं उन में हिकु सिमर वाधवानीअ जा रील्स ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि छा त हुन जो ॻाल्हाइण जो ढंग अथसि ऐं हुन जी रील्स में छा त खिल आहे ॾाढी खिल ईंदी आहे उहे उहे रील्स मां ॾाढा ॾिसंदी आहियां ऐं इंस्टाग्राम में सुठियूं सुठियूं डांसियूं बि ईंदियूं आहिनि उहे ॾिसी ॾिसी करे पोइ मां डांस सिखंदी आहियां उहो करी करे वरी पोइ मां उहे रील्स ठाहींदी आहियां उहे रील्स मां वरी पोस्ट कंदी आहियां उन में मूंखे ॾाढा कमैंट ईंदा आहिनि ॾाढा लाइक ईंदा आहिनि मूंखे जेॾीमहिल बि फ़ुर्सत टाइम मिलंदो आहे मां इंस्टाग्राम खोले रील्स ठाहिणु विही रहंदी आहियां